योगु हिकु प्राचीन अभ्यास आहे जंहिंजी शुरूआति हज़ार साल पहिरीं भारत में थी हुई अॼु दुनिया में योगु व्यायाम ऐं विश्राम जो हिकु लोकप्रिय रुप बणिजी वियो आहे मां असांजे घर जे पासे हलंदड़ कुद कुदरती उपचार केंद्र जे पतंजलि योगु केंद्र में जुड़ी ग्रूप में अभ्यास कयो आहे पर जेको मज़ो ग्रूप्स ऐं ग्रूप्स सां ऐं योगु गुरू सां गॾु योगु करण में आहे उहो अकेले अभ्यास करण में नाहे छो त घर में असांखे मार्गदर्शन ॾियण वारो केर बि असांजे सामुहूं न हूंदो आहे योग में योगु गुरू जेको आहे उन सां गॾु जॾहिं असां योगु कंदा आहियूं त हू साहु छॾणु साहु खणणु मन ऐं आत्मा सां जुड़ण में जुड़ण में योगु शिक्षक